کھیل جسمانی اور ذہنی تندرستی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہاں کچھ طریقے ہیں جن سے کھیل ہماری صحت پر مثبت اثر ڈالتے ہیں جسمانی تندرستی باقاعدہ ورزش کھیل کھیلنے سے جسمانی سرگرمی ہوتی ہے جو دل کی صحت پٹھوں کی مضبوطی اور عمومی جسمانی فٹنس کو بہتر بناتی ہے وزن کنٹرول کھیلنے سے کیلریز جلتی ہیں جو وزن کنٹرول کرنے میں مددگار ہوتی ہیں بہتر نیند جسمانی سرگرمی کی وجہ سے نیند کا معیار بہتر ہوتا ہے ذہنی تندرستی تناؤ میں کمی کھیل کھیلنے سے انڈورفنز خارج ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر تناؤ کو کم کرتے ہیں یوں کھیل جسمانی ذہنی سماجی اور علمی پہلو سے ہماری تندرستی پر مثبت اتر ڈالتے ہیں